ٹیکنالو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آج کل جو ہے ہر چیز پنکھا واسنگ مسین فڑیج جو ہے ہر چیز جو ہے آسان طریقہ ہو گیا آدمی کو پریشانی نہیں ہوتا ہے پہلے زمانہ میں جو ہے پریشانی ہوتا تھا ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اس ٹائم میں جو ہے جو ہے گاچ کی ہوا لیتے تھے اب تو ہے بہتر ہے گھر میں بیٹھو پنکھا کولر ہر چیز اے سی یہ سب ہم لوگ کو جو ہے چاہے بٹن دباتے ہیں ہر چیز جو ہے چالو ہو جاتا ہے اور پہلے زمانہ میں پیدل جانا پڑتا تھا اب جو ہے گاڑی ہے ہر گھر میں گاڑی اور گاڑی گاڑی ترنت گاڑی سے لوگ کہیں بھی چلا جاتا ہے پہلے سے جو ہے آسان طریقہ اب بہتر طریقہ جو ہے اب ہے جو کہ جو ہر چیز میں آسانی ہے اور جو جو ہے ہم لوگ کو جو ہے ہر چیز میں آرام ملتا ہے ہم لوگ کو آرام ملتا ہے ہر چیز اور ہم جو ہے جو پہلے جو ہے پریشانی بہت ہوتی تھی آج کل جو ہے کوئی پریشانی تو پھریج کپ واسنگ مسین وغیرہ جتنا بھی ہوتا ہے آج کل جو ہر چیز ہے ٹیکنالوجی پر ہوتا ہو رہا ہے اور جو ہے ہم کو جو ہے اس اس زمانہ کا ہر چیز جو ہے پسند ہے اور جو ہے آرام بھی ہے اور ابھی بلب جلا پہلے جو ہے ہم لوگ جو ہے اندھیرا میں رہ جو ہے گزارتے تھے اب جو ہے بلب ہے ہر چیز ہے ہر چیز ہے جو ہے آسان ہو رہا ہے اور آگے بھی بہتر ہے کہ آسانی رہے گا یہ پہلے زمانہ کا ہر چیز جو ہے بدلا اب آ گیا پہلے کچھ اور بدل تھا اور اب اس